سینٹرل دہلی ایک متنوع آبادی والا علاقہ ہے جہاں مختلف نسلی اور لسانی گروہ آباد ہیں یہاں ہندی بولنے والے سب سے زیادہ ہیں مگر اردو پنجابی بنگالی تمل اور ملیالم بھی سننے کو ملتی ہیں ہندو مسلم سکھ اور جین برادری کے لوگ یہاں پر امن طریقے سے رہتے ہیں اور مذہبی تہواروں پر ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں یہاں مختلف برادریوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں دفاتر اسکولوں بازاروں عموماً ہندی اور انگریزی کا استعمال ہوتا ہے تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے اکثر لوگ گھر پر اپنی مادری زبان بولتے ہیں مگر باہر مشترک زبان کا استعمال ہوتا ہے دہلی میں کچھ قبائلی پس پس منظر کے لوگ بھی ہیں جو دیگر ریاستوں جیسے جھارکھنڈ اڑیسہ سے یہاں آ کر مقیم ہیں اور اپنے ثقافت زبانوں کو محفوظ رکھتے ہوئے دہلی کی شہری زندگی میں گھل مل گئے ہیں زبان کے تبدیلی بھی یہاں عام ہیں خاص طور پر نئے نسل کے درمیان جو ہندی اور انگریزی ملا کر بات کرتے ہیں مختلف علاقوں میں زبان اور لہجے میں معمولی فرق پایا جاتا ہے مثلاً اولڈ دہلی میں اردو اثرات زیادہ ہیں جبکہ نئی دہلی میں ہندی اور انگریزی زیادہ رائج ہے یوں سینٹرل دہلی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مقتلف زبانیں ثقافت ثقافت اور لوگ ایک ایک خوبصورت سماجی آہنگ ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں